नोंथाङा माब्लाबा गांसे बिजाब फरायफेरबाय नामा जायखौ नोंथाङा सिगाङाव मोजां मोननाय नङा होनना सानदोंमोन नाथाय जोबनायाव नोंथाङा बेखौ मोजां मोनो बेयो मा बिजाबमोन आरो मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि गोसोआ सोलायखो